मुंब्रा जे पहाड़नि ते देवीअ जो मंदरु आहे जिते पहाड़नि ते मथे चढ़ी करे वञिणो पवंदो आहे मां हिकु दफ़ो दोस्तनि सां पहाड़नि ते चढ़ियो हुयुसि मथे चढ़ण खां पोइ मूंखे ॾपु लॻे पियो पर मां माता जो नालो खणी करे हिमथ रखी करे मां अॻियां वधयुसि पहाड़नि ते चढ़ी करे मां माता जो दर्शनु कयो उते दर्शन करण खां पोइ मूंखे ईअं लॻो की कोई बि कमु हिमथ रखी करे कजे कोई बि कमु ॾुखियो कोन्हे